मां पंहिंजी तस्वीरुनि खे स्नैपचैट द्वारा संपादित करणु चाहींदी आहियां ऐं पिक्सआर्ट द्वारा बि संपादित करणु चाहींदी आहियां छोकि इन जो उपयोग सुठे नमूने थियणो खपे जीअं मुंहिंजी तस्वीरुनि में जीअं फोटूं सुठा अचनि जीअं मुंहिंजे फोटूं सुठा अचनि जीअं मुंहिंजे अखि में अगरि चश्मो लॻल आहे मूंखे उहो हटाइणो आहे त स्नैपचैट द्वारा मां उहो तस्वीरूं सुठियूं करे सघां थी ऐं अगरि मुंहिंजे चहिरे में दाॻ आहिनि त मां पंहिंजो फोटूं सुठो सोचां थी अचे त मां पिक्सआर्ट द्वारा बि उन खे सुठे सां क्क चहिरे खे ॾेखारे सघां थी ऐं फेसबुक ऐं इन इंस्टाग्राम में उहो मूंखे फोटूं विझिणो हुजे उहो सु सुठो लॻणो खपे मूंखे पंहिंजो फोटूं सुठी करण लाइ पिक्सआर्ट जी पिक्सआर्ट में बि संपादित करणु सुठो लॻंदो आहे